गामियारि ओनसोलाव गिदिर फालांगि आबादारि आरो फिसा फिसा आबादारि फालांगिरिनि गेजेराव बादिलायनाया एसेबाबो खम बारानि गेजेराव खहा लाबोनाय नुनो मोनदों गिदिर गिदिर आबादारि फालांगिफोरा गोदान गोनोखोनि गोदान गोदान जन्थ्र'जों आबादफोरनि फोथाराव दुब्लियाव फोथाराव बाहायनानै गोबां आबाद दैखांनानै लानो हायो फारसेथिं फिसा फिसा आबादारिफ्रा रांखान्थियाव दुखुथिया गैजायै जानानै बै गिदिर आबादारिफोरनि बायदि गिदिर गिदिर जन्थ्र' ट्रेक्टर पावार टेलार मोजां मोजां हासार बायदि गोदान टेकनिक नि आदब खायदाखौ बाहायनानै आबाद मावनायाव बिथांमोनहा फावसायनानै थानांदों एबा हेंथा मोननांदों बेनि थाखाय बिथांमोनहा खाफालाव आखाय हमनानै दुखु जानानै थानांनो गोनां जायो रांखान्थि रांखावरियावबो गिदिर गिदिर फालांगिरिफोरा गोदान गोनोखोनि गेजेरजों आबाद मावनानै गोबां आबाद दैखांनानै गोबां धोनि थाखा फैसा गोनां दावगालांनो हानाय जालांदों फारसेथिं फिसा फिसा आबादारि फालांगिरिफोरा गैजायै फावसायनानै दावबायनायाव बादिलायनायाव जेन्नानै गाहाय जानानै थालांनो गोनां जादों बिदियाव बिथांमोनहा गावनि खाफालखौ दुसिनानै आबाद मावनायनिफ्राय गोजानाव थानोबो गोसो जानाय नुनो मोनो बेरा फारसेथिं गिदिर गिदिर आबादारि फालांगिरिफोर आरो फिसा फिसा आबादारि फालांगिरिफोरनि गेजेराव एसे जुजिलायनायबो नुनो मोनो गिदिर गिदिर आबादारिफोरनि फालांगिरिफोरा फिसा फिसा आबादारि फालांगिरिफोरखौबो थुलुंगानाय फारसेबो मेगनजों नुनो मोनो फिसा फिसा आबादारि फालांगिरिफोरा गिदिर गिदिर आबादारि फालांगिरिफोरनि गुबुन गुबुन गोनोखोनि टेकनिक आदब खायदाजों आबाद मावनायखौ नुनानै बिथांमोनहाबो थुलुंगाखाङो बिथांमोनबायदि आबाद मावनो थाखाय आरो बिदिनो एसे दावगानायबो नुनो मोनो बिदिनो गामियारि ओनसोलावहाय गिदिर गिदिर फालांगिरि आबादारि फालांगिरि आरो फिसा फिसा आबादारि फालांगिरिफोरनि गेजेराव गोजौ गाहाय गोरोबै दुखु जालायनाय गोजौआ गोजौजों दावखोनाय गाहाया गाहायजों दावखोनायबो नुनो मोनो आरो गुबुन फारसेथिङै गिदिर गिदिर आबादारिफोरनि फालांगिरिफोरनि जेरै दिन्थि हिसाबै बिसोरबो थुलुंगानानै आबाद मावनायाव दावगालांनो साखाफारा जानाय नुनो मोनो बिदिनो गामियारि ओनसोलाव गिदिर गिदिर आबादारि फालांगिरि आरो फिसा फिसा आबादारि फालांगिरिफोरनि गेजेराव बादायलायनायनि फोथाराव गुन गोनां आरो गुन गैयै फारनैथिंजायबो नोजोर होयोब्ला नुनो मोननाय जायो